खेतीके बारेमे जे हइ लोक से आब जे आदमी शरीरमे मिट्टी नहि लगबऽ चाहतै तऽ ओकरा लेल जे हइ से ओकरा लेल या तऽ मजदूरिए अच्छा छै या तऽ अपन नौकरिए अच्छा छै एहिके बाद आओर खेतै तऽ लोक अनाजे खेतै खेतै तऽ अनाजे खेतै ओहिके बाद अनाज जे हइ से ओतेक सरकारके द्वारा भरपाइ लोकके नहि पेतै सरकार सरकारके जे आदमी दस आदमी परिवार छै ओकरा महिनामे कहीँ चालिस किलो बन्हाएल अथी राशन मिलै छै तऽ ओकरा भरपाइ नहि भऽ एहि दुआरे लोक खेती तऽ किछु करैएके पड़ै हइ आओर जे खेती नहि करै हइ ओकरा जकरा पास जतेक जमीन नहि छै तऽ ओकरा पास तऽ बाबू मजदूरिए करैके छै या नौकरी करैके छै जकरा पास अगर खेती दुइ चारि कट्ठा छै ओ तऽ अपना मिट्टी देहमे लगेबे करतै आओर ओ खेतके उपजेबे करतै आओर नहि खेती जे उपजेतै आखिर ओ खेतके करतै कि अँइ आखिर ओ खेत जे ओकरा पास दुइ कट्ठा चारि कट्ठा हइ ओ तऽ उपजेबे करतै आओर खेबे करतै ओहिके बाद अपन नौकरी चाकरी करौ चाहे मजदूरी करौ जे साफे नहि करऽ चाहै छै ओ चाहै छै हमरा रोजके रोज मजदूरी चाही रोजके रोज नौकरी चाही तऽ ओकरा बाबू ओकरा माटि लगबै से कोनो ओकरा फरक नहि छै जकरा दुइ कट्ठा जमीन छै ओ तऽ मिट्टी लगे देहमे लगेबे करतै आओर ओ अनाज उपजेबे करतै ओ तऽ छओ महिना ओकरा ओहि फसिलमे ओँघराइके हेबे करै हइ आओर दोसर बात जे हइ से आब जे नौकरी कऽ रहलैहँ ओकरा तऽ महिना मिलल चाहे मजदूरिए केलक तऽ ओकरा मजदूरीमे जे हइ से रोज अपन आठ घण्टा ड्यूटी कएलक आओर शामके शाम अपन पइसा लेलक अपन गेल अपन परिवारमे राशन पानी किनलक जे कपड़ा लत्ता केलक अपन खेलक पिलक अपन परिवारमे मिलि जुलिकऽ साथमे रहलक जे नौकरी केलक परदेसमे जाकऽ तऽ ओहो तऽ बाबू केनाहितो दस हजारके महिना कमा लेलक तऽ आधा पइसा ओकरा अगर खरचो भऽ जाइ छै पाँच हजार अपन घरके भेजि देलक पाँच हजारमे अपन बाल बच्चा मिलिकऽ परिवार मिलिकऽ माता पिता मिलिकऽ अपन आएल पइसा आएल अपन खेलक पिलक अपन कपड़ा लत्ता पहिनलक अपन तऽ ओहिसँ ओकरा ओहिसँ ओहिमे खेती से कोनो जरूरी नहि हइ ओ अपना बाहर भीतर कमेबे करै हइ नौकरी करबे करै हइ मजदूरी करबे करै हइ ओकरा जमीन जोतैसँ ओकरा कोनो मतलबे नहि छै बुझलिए जनता तऽ हरेक रङ्ग से हइ हरेक जगह ओकर पहुँच हइ सरकारोके इहाँ पहुँच हइ मजदूरिओमे पहुँच हइ नौकरिओमे पहुँच हइ गरीब का जीवन है तो सब जगह तो जाना अनिवार्ये है उसको अँए अनिवार्ये हइ आओर जे हइ से यादिए नहि पड़ै छै यौ खेती जे हइ से खेतीमे तऽ मानिके चलिऔ जे छओ महिना टाइम लागि जाइ हइ तऽ छओ महिनाके इन्तजार करै गेलै तऽ ओतेक ओकरा भरपाइ खेतीसँ भऽ नहि पएतै जकरा दुइ कट्ठा चारि कट्ठा खेती हइ तऽ ओहिमे जो छओ महिना अगर ओझराएल रहतै तऽ ओहिसँ तऽ ओकरा भरपाइ नहि हेतै एहि दुआरे अपन दुइ कट्ठा चारि कट्ठा खेती हइ अपन या तऽ अपन बटेदारी दऽ देलक या ठिकापर दऽ देलक आओर अपन ओहि जमीन छोड़िकऽ अपन परदेस चलि गेल आओर अपन कमेलक खटेलक छओ महिनापर सालभरिपर अपन आएल अपन समय अपन केनाहितो व्यतीत ओनाहिते अपन कऽ लै हइ आब डेढ़ कट्ठा दुइ कट्ठामे ओझरेलाके बाद ओकर समय नहि बीति सकै हइ खरचा नहि उपर भऽ सकै हइ ताहि दुआरे लऽ कऽ से अपन परदेस लोक निकलि जाइ हइ अपन कमाइलए ओतेक ओकरा पास नहि जत्था छै नहि ओ ओतेक ओकरा भरपाइ भऽ सकतै तऽ ताहि दुआरे अपन बाहर परदेस अपन निकलि जाइ हइ आओर जे स सरकारके तऽ जे हइ से कोनो चीज मिलतै तऽ कहीँ छओ महिना सालभरिपर मिलतै तऽ ओहो से ओकरा भरपाइ नहिए भऽ सकै हइ तऽ ताहि दुआरे अपन मजदूरीपर उतरि जाइ हइ अपन मजदूरी कऽ लै हइ या तऽ अपन परदेस निकलि जाइ हइ अपन कमाइ खटाइलए अपन बुझलिए विशेष बात हम कि बतैए बतियैए हमे